असांजे हिते अलॻि अलॻि मौसम आहिनि जीअं असांजे हिते सर्दियुनि में थधियुनि में टमाटा उगाया वेंदा आहिनि ॿियो वरी धनियो थो उगाइजे असां मटरु वाङण भिंडियूं मूरियूं करेला था उगायूं ॿियो वरी गर्मी में अचनि था मिर्च तुरियूं कदू थो अचे भिंडी ऐं करेला त सॼी सिज़न में था अचनि गजर बि थी अचे करेला थो अचनि हे सभु अलॻि अलॻि फ़सलियूं असांजे अलॻि अलॻि इन में मौसमनि में थियूं तेयूं उगायूं वञनि असां हे सभु भाॼियूं खाइण लाइ जामु बेचैन रहंदा आहियूं इन फ़सिलियूं लाइ बि अलॻि अलॻि मौसमु खपे जीअं असांखे सॼा सॼा ॿारहां जा ॿारहां महीना मिलंदो आहे गनो गनो सॼो टाइम मिलंदो आहे त इन जे करे कहिड़े मौसम जो उहो न आहे असांखे सॼो टाइम गनो मिलंदो आहे पर बाक़ी मौसमनि में असांखे तरह तरह जूं भाॼियूं मिलंदियूं आहिनि